टैक्नोलॉजी जी ॻाल्हि कजे त भई ॾाढी माना ॾाढी सुठी माना सुविधा मिलण चालू करे छॾी अथईं सरकारु पहिरीं बसियुनि में वञिणो हूंदो हुओ त लाइन में नंबर लॻाए करे असांखे बीहणो पवंदो हुओ नंबर ईंदो हुओ त असांखे बस जी टिकट मिलंदी हुई या त बस जे अंदरि सीट न मिलंदी त बीह बीह करे वेंदासीं पोइ टिकट जो इंतिज़ारु कंदासीं त कंडक्टर ईंदो असांखे टिकट कटे करे ॾींदो पर हाणे त माना बस लाइ त ईअं चइजे की सरकार हेतिरी सुविधा करे छॾी ताईं की बसियुनि जी बि अगरि तव्हां चाहियो त ऑनलाइन टिकट सभु थी सघे थो घरु वेठे ट्रेनियुनि में बि पहिरीं माना रेलवे स्टेशन ते वेंदा हुआसीं त लाइन में बीहणो पवंदो हुओ ऐं नंबर लॻाए करे टिकट कढाइणी पवंदी हुई पर हीअंर त माना ॾींहुं में ॾींहुं एतिरी सुविधाऊं मिलंदियूं पई वञनि की भई घरु वेठे ई मोबाइल में ऐप डाउनलोड कयो ऐं पंहिंजो शहर जो नालो विझो ऐं पंहिंजे खाते में पैसा जीअं पिया हूंदा आहिनि त पाण घरु वेठे आराम सां पंहिंजी हर हिकु शहर में किथे बि माना मुसाफ़िरी करिणी हुजे त घरु वेठे पाण टिकट ऑनलाइन बुक करे सघूं था माना कंहिं ॻाल्हि जो झंझट ई कोन्हे ॿियों चइजे त भई जीअं क़ानून में अगरि वेंदा आहियूं त टोल नाको ईंदो आहे हुते पहिरीं बीह करे लाइन में इंतिज़ारु करिणो पवंदो पर हाणे हिकिड़ो फास्टैग कार्ड ठही करे मिले ई थो त डायरेक बैंक जे थ्रू पैसा कटिजी वेंदा आहिनि ऐं उहो कार्ड पंहिंजे फोर विलर गाॾीअ ते लॻियलु ई हूंदो आहे त माना लाइन में बीहण जी बि पाण खे ज़रूरत कोन थी पए ॿियों चइजे त लाइसेंस जेको ॾाढो ज़रूरी आहे रोड ते गाॾी खणी करे निकिरूं त माना पहिरीं पंहिंजे जेब में अंदरि लाइसेंस हुअणु ज़रूरी आहे उन जी बि ॾाढी वॾी सुविधा सुठी करे छॾी ताईं सरकार की पहिरें आर टी ओ में वञिणो हूंदो हुओ उते लाइन में बीहणो पवंदो हुओ ट्राए कराईंदा हुआ ऐं हाणे त ऑनलाइन लाइसेंस बि मिली वञे थो माना सभिनीनि माना झंझटनि खां सभु सुविधाऊं पाण खे सरकारु ॾेई वेठी आहे